ओरैनोथ' एक्सपेनसिब बुस्थुवा जाहैबाय जोंनि मारकेटाव डाइमण्ड बेफोरनो ओमफ्राय खिन्थु आंनि नोजोराव एक्सपेनसिबा जाहैबाय हेल्ट आरोखि गावनि हेल्टखौ नायनाया हेल्टानथ' मोजां थाबा नों गासिबो मोजां बुस्थुखौनो मोनगोन बेफोरबादि आरोखि